हमसब दौड़यसँ पहिले कपड़ावला जूता पहिनइ छी गोल्ड स्टारके जे बहुत हल्का होइ छै आओर ओइसँ दौड़यमे बड सुविधा होइ छै आओर मजबूत सेहो होइ छै आओर हमसब हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पहैन कऽ दौड़य छी आओर ओइसँ ई होइ छै जे कतबो दौड़बय तऽ अहाँके मोन थाकत नहि आओर दौड़यमे मोन सेहो लागत अइ दुआरे कि बहुत हल्का जूता होइ छै ओइसँ लौंग जम्प हाइ जम्प दौड़ दण्ड बैसकी सब घीचय छियै हमसब जूता पहन कऽ आओर फील्डमे दौड़य छियै चारि चारि किलोमीटर चारि राउंड पाँच राउंड हमसब दौड़य छियै आओर सुबह शाम दौड़य छियै आओर जूत्ता हमसब गोल्ड स्टारके पेन्हय छियै बहुत हल्का जूता होइ छै गोल्ड स्टारके जूता अहाँके कपड़ाके बनल रहय छै हाफ पैंट